म्हजो एक नॅटेटीव एक्सप्रिर्यंस आसा म्हजी एक प्रॉडक्टा कडेन तो आसा जावन आसा की फॅन फॅन एक्चुली असो आसा म्हजो की ताजेर हांव सामकोच विटललों जेन्ना हांवें म्हाजो फॅन जो आसा म्हाजो रुमान बसयल्लो तेन्ना तो फॅन एक वर्सा आयलीं म्हळ्या ताका एक वो स म्हयन्याची वॉरंटी आशिल्ली त्या फॅनाक तो फॅन एक वर्सा आयलो एक वर्सा जातकीर ताका कामाक आयलो तो आनीक अशें न्ही की तेजी काम यें हांयन टॅकनिशनाक हाडून तो फॅन दाकयलो फॅन दाकयलो जाल्या तेजीं बॅरिंगां गेल्लीं सो बॅरिंगां हांवें जेन्ना घातलीं तेन्ना तो फॅन चलपाक लागलो

फॅनाचे नम राची एक नंबर दोन नंबर तीन नंबर केले की तो फॅन चलत नाशिल्लो डायरेक पांच नंबराचेर आनीक इतको फाश्ट चलतालो की तुमी आनी किदें उलयतल ताचेर इतको फास चलतालो शिंयाच्या टायमार जाल्यार तो खुबूच फास चलतालो आनी खुबूत थंडी खाताली बन करपाक गेले जाल्यार तेंच एक नंबराचेर दोन नंबराचेर बी चलत नाशिल्लो आनी गर्मेच्या दिसांनी इतको फास चलतालो की गरम वारो तातुंतल्यान मारतालो सो म्हज्या कडेन वो फॅन जो आसा तो वॅरी बॅड एक्सपिर्यंस जाल्लो आसा ज नॅक्श टायम जेन्ना हांव तो फॅन घेत्लो तो त्या ह्या कंपनीचो फॅन केन्नाच घेवचो ना दुसरो किदें तरी अल्टरनेट ऑप्शन करतलो दुसरी खंयची तरी कंपनी पळयतलों